ہمیں اپنے علاقے میں صحت کی دیکھ بھال اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ اسپتال بنانا چاہیے جیسے کہ پرائیوٹ اور سرکاری دونوں کیونکہ اس کے کچھ غریب ہوتے ہیں تو وہ اتنا نہیں کما پاتے ہیں کہ وہ اس پرائیوٹ ہاسپٹلس کا خرچہ اٹھا پائیں تو ان کے لیے سرکاری اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ نہیں مل پاتی ہے سرکاری اسپتالوں میں تو ان کے لیے پرائیوٹ اور وہاں پہ ہمیں ڈاکٹرز وغیرہ بھی ذمہ دار رکھنے چاہئیں جوکہ اچھے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور وہاں کا اسٹاپ بھی ہمیں ایسا رکھنا چاہیے جوکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کیونکہ کبھی کبھی ان لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی طبیعت بہت زیادہ سنبھل نہیں پاتی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اپنے علاقے کی صفائی رکھنی چاہیے کیونکہ گندگی سے بھی بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں اور پانی بھرا ہوا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے مچھر وغیر ہیں جس کی وجہ سے بھی بہت جیسے ملیریا ڈینگو وغیرہ بیماریاں ہوتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھنا چاہیے